समाज बिगियान आयदाखौ आं फरायसालियाव फरायनाय समाव बांसिन मोजां मोनोमोन मानो होनबा बेयाव राजखान्थियारि बिथिंनि बुंफोरलुफोर दंमोन रांखान्थियारि बिथिंनि आरो